म्हापसा पणजी मडगांव साकवाळ शिदोळी साकळी बिचोली हळदोणा

वाळपय फातोड्डा फातोर्डा फातर्पा तोर्डा तोरशा शिरोड्या राया मुरगांव सडा वास्को बोगदा जेटी पोन्ने गोंय नागेशी मंगेशी कोवळ्या माडोळ सावयवेरें खांडेपार बोरी बोर्डा गोगाळ उजगांव पिलार आक्षी न्यूवरा तेरेखोल रामनाथी फार्मागुडी केपें सावर्डे कळगुटी मेणकुरे माजोड्डा कासावली पेड्णे होर्णा होळोण तोळोन वारखोण मोपा बोमा साकवाळ तालिगांव बेतीम गांव डोंगरी चिकली डोंगरी वेळींग बाणावली बाणास्तरी कोलवा सत्तरी बेतूळ दाबोली आगोड्डा कासावली मुर्ड मुर्डा मुर्डी काणकोण होण्या वजरी साळ शिरगांव मये करमणें फोण्या शिरसय थिवी मुरगांव मुळगांव वाळपयी पार्शा

अंनजुणा मोरजे वागातौर दोनापावला आरबोल वेलसांव कु कुकळें बायणां बेताल बातीम कंपाल सांताक्रूज नुवेंम वेर्णा आक्षी दाबोयी इब्रामपूर कुणय मडकय वेरे पर्रा पोयऱ्या बस्तोडा